مارکیٹوں کا تو زیادہ نہیں پتا بس ایک دو مارکیٹیں ہیں جس کے بارے میں ہے علم مجھے یہ صدر بازار ہے دلی میں یہاں کے ریٹس پتا ہیں مجھے اور حالیہ برسوں میں تو اب تو اتنی مہنگائی ہوگئی ہے پہلے تھا کہ مطلب ہر ایک چیز سستے میں مل جاتی تھی اب اتنی مہنگائی ہے کچھ حد نہیں اور آن لائن کا تو بہت ہی صحیح ہے اب انسان لوگ بعض اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ انہیں ٹائم نہیں ملتا ہے وہ مارکیٹ جا کے دیکھ کے شاپنگ کریں اب تو بس وہ فون اسکرول کرتے ہیں پسند کرتے ہیں چوز کر کے آڈر کچھ بھی ہو آڈر کر دیتے ہیں اور سبزیوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اس سمئے بس یہ ہے کہ پہلے تو بہت سستی سبزیاں ملتی تھیں اور اب مہنگی ہو رہی سبزی